कुछ समय पहले एक कुकर हम ख़रीदे थे जो उसका क्वालिटी और हमें काफ़ी पसंद आया क्योंकि कुकर जो है यह काफ़ी आए इस पर खाना जो है अत्यधिक जल्दी से पक जाता है और कुकर जो है इसमें हम लोग आसानी से दाल हो या चावल हो आसानी से पक जाता है और जल्दी पक जाता है जिससे हम लोग को काफ़ी सरल और सुगमता होती है जिससे हम लोग कहीं भी बाहर जाना रहता है तो जल्द से जल्द खाना पका लेते हैं और खा लेते हैं उसके बाद बाहर चले जाते हैं कुकर जो है यह काफ़ी अच्छा क्वालिटी रहने के कारण कुकर हमारे लिए काफ़ी पसंदीदा रहा है कुकर को हम लोग अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं और यह कुकर जो है काफ़ी अच्छा है क्योंकि अन्य अन्य तुलना की कुकर की तुलना में यह कुकर का जो कंपनी या प्रोडक्ट जो है यह काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि यह कुकर जो है हम लोग इस कुकर का अत्यधिक महत्त्व अत्यधिक क्वालिटी अच्छा क्वालिटी है और यह कुकर जो है यह कुकर हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि अन्य तुलना में हम लोग अत्यधिक मात्रा में कुकर का उपयोग किए थे परंतु ऐसा कुकर का उपयोग नहीं किए थे जिससे आसानी से खाना पक जाता है और यह कुकर का क्वालिटी और हमारे लिए काफ़ी पसंदीदा रहा है क्योंकि कुकर जो है इस पर खाना आसानी से जल्दी से पक जाता है और यह कुकर का क्वालिटी इसका बर्तन जो होता है यह काफ़ी मजबूत है जिसे गिरने से भी नहीं फूटता और फटता है जिससे यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कुकर